असां शादी मुरादी अने जन्मदिन जी ख़ुशियूं ॾाढे धूम धाम सां मनाईंदा आहियूं उन ॾींहं ते सभु मौज में हूंदा आहिनि असां अॻे महिने हिक घर में शादी हुई जे मुंहिंजे काका जी छोकिरीअ जी हुई उहा शादी दिसम्बर में हुई परन्तु उनजी तयारी ॿ महिना पहिरीं खां ई थियणु लॻी हुई सभेई मर्द पंहिंजी पंहिंजी रीते शादीअ जे कम में पंहिंजो योगदान ॾियनि पिया ऐं लेडिज पंहिंजे रीते रीत रिवाजनि सां शादीअ ई तयारियूं कनि पियूं असांजे भेण जी शादी नव डिसम्बर ते हुई असां पहिरीं डिसेम्बर खां वठी वाड़ीअ जो बुकिंग कराए छॾियो हो वारीअ जे बुकिंग वारे खे डिपोज़िट ॾेई करे असां ॿिए कमनि ते साम्हूं वियासीं पोइ मंडप वारे खे चई करे असां मंडप हणायो अने शादीअ लाइ मिठाई ठाहिराई शादीअ जी रोटीअ लाइ असां केटरर्स वारे खे चयो हो केटरर्स वारी आंटीअ खे असां पंज हज़ार रुपया ॾेई करे केटरर्स जो कमु करायो हो केटरर्स जी रो रोटी ॾाढी सुठी ठाहियईं अने शाम जे टाइम में नव डिसम्बर शाम जो असां सभु लाॾनि जे लाइ तयारु थी वियासीं शाम जो लाॾनि जे जे लाइ असां कुतिया वियासीं बाबा बालक राम जी मंडड़ीअ खे घुरायो हो असां सभेई महिमान तयारु थी करे अची विया हुआ उनखां पोइ सते बजे लाॾनि जो प्रारंम्भ थियो लाॾनि में सभिनीनि धूम मचाई सभु नचिया ॻाया टिपिया उनखां पोइ घणनि माण्हुनि ने असां नोटनि जी बरसाति करे छॾी हुई राति जो यारहें बजे असां लाॾा पूरा कया अने सभिनि महिमान जिननि रोटी खाई करे पंहिंजे पंहिंजे जे घर विश्राम लाइ विया राति जो टीं बजे असांजी बस हितां खां गीर सोमनाथ वञण लाइ तयारु हुई तॾहिं सभिनी महिमान अढाई बजे वाड़ीअ ते पाछा अची विया वाड़ीअ तां असां साढ़े टीं बजे बस उपाड़ी अने सुबुह ॾह बजे गीर सोमनाथ जिले में असां पहुची वियासीं गीर सोमनाथ मां लही करे असां होटल में वियासीं होटल में असां नाश्तो पाणी करे सनानु कयोसीं अने सभु महिमान जन तयारु थियण लॻा शादीअ लाइ शादीअ में होटल ऐं हॉल चङो मस्तु श्रंगारियो हो सभिनि छोकिरनि वारनि तरफ़ां मस्तु शादीअ जो डेकोरेशन कयल हो असां सभिनीनि शादीनि जो आनंदु वठी करे राति जो रिसेप्शन जी तयारी कर करणु लॻासीं सभनीनि वरी वॻा मटाया ऐं रिसेप्शन जी तयारी कई रात जो हिकु बजे रिसेप्शन पूरो थियो उनखां पोइ असां ॿी बजे बस में वयी करे पाछा जूनागढ़ अचण लाइ निकितासीं पंजे बजे असां जूनागढ़ पहुची वियासीं ऐं जेको जेको कमु बाक़ी हो शादीअ जी जो अने जेको जेको पोइ सामान जो असांखे पाछो ॾियण जो हो उहो सभु ॾेई करे असां शादीअ जो माहौल पूरो कयो असां असांजा जनमदिन बि धूमधाम सां मनाईंदा आहियूं असांजे दोस्तनि जे जनमॾींहुं जनमदिन ते असां उनखे मैसेज करे खुशियूं ॾींदा आहियूं अने उनजो केक कपे उनखे जनमदिन जी वाधायूं ॾींदा आहियूं असां उन लाइ केक वठी वठी वेंदा आहियूं उन केक कपे जंहिंजो जनमदिन हूंदो आहे उहो असांखे पार्टीअ जे रूप में असांखे नास्तो कराईंदो आहे नास्ते में असां गाठिया जलेबी ने अहिड़ो सभु खाईंदा आहियूं असां वधारे पणतो खेतला प भुवनाथ अहिड़ी जॻहियुनि ते जनमदिन मनाईंदा आहियूं इहे जॻहियूं असांखे ॾाढियूं वणदियूं आहिनि जनमदिन लाइ असां जनमॾींहुं जनमदिन में फटाका फोणींदा आहियूं अने धूमधाम सां इहो जनमदिन मनाईंदा आहियूं इहो जनमदिन दोस्त जो हुजे या घर जे कहिड़े सभ्य जो जनमदिन धूमधाम सां ऐं मौज सां मनाईंदा आहियूं